हँ गाछ लेबै की हॅं तऽ लिये ने गाछ इहाँ सगरे रङ्ग के सब्जी गाछ मिलै हइ कोन गाछ लेबै बैगन छै मिरचाई छै धन बैगन पाँच रुपये पाँच रुपये हइ बैगनके गाछ पाँच रुपये हइ मिरचाई गाछ भी पाँचे रुपये हइ लगैबे ऊहैमे बढ़िऑं इहाँ अयबै ने तऽ बताए देब की केना लगबै हइ नहि लगबे लगेलीयै नहि कहियो की अयबै तऽ हम समझाय देब तऽ लोग घरो दुआरिमे लगबै हइ की नहि जगह रहए तऽ नमहर लगाई किए नहि लै छियै तऽ अमरो गाछ है जगह है तऽ अमरो गाछ बिकै लीचियो गाछ बिकै हइ एहिमे खाद पानि देबै तऽ बढ़त तऽ अहींके ने अथि हँ आबै हँ हँ ऊ हँ हँ तऽ किछो किछो लगाय देबै तऽ ठीके ने रहत अहाँके मतलब लगाय देबै गाछ दूगो सब्जिओ एतै तऽ खरीदऽ नहि जाए पड़त तब अपना घरे सऽ लै लेबै तोरि लेबै हमहुँ आओर लगैले छियै तऽ हमे देखै छियै हमे टमाटरो गाछ बिकै हइ सब चीजके गाछ मिलै हइ ओहि पाँचे रुपये सब मिलै हइ लेबे तऽ लै लीयै ने आइ कन कए गो लेबै गाछ गाछ जे लेबे तनि देखीयो दू तीन गो गाछ लेबै कोइ गाछ सूखियो जाइ हइ अपना तऽ यहाँ तऽ सब हम खा पी पानि तानी खाद पानि दै तऽ मतलब ठीक ठाक सब गाछ रहै आ उहाँ पर देबै की नहि देबै तऽ दू चारि गाछ लै लेबै तऽ ठीक रहत की कहलियै हँ खाद नहि देबै तऽ खाद देबे तभिये ने चीज रहत तऽ बिश्वसो होत खाद देबै पानी देबै तब ने बिश्वास होतै जे अथि कोई चीजेमे अगर कोई चीज नहि देबै तऽ हो तऽ सब्जी फरत नहि ने अभी जानबे करै छियै खाद पानिके तऽ मतलब अथि हइ खाद पानि नहि देबै तऽ कोई अथिये मतलबे नहि हइ हँ तऽ लै जइहे ने हम बताय देबै कोन चीज कोन चीज ओकरामे डालऽ हल हम बताय देब अहाँकेॅं हूँ तऽ कखन अच्छा ठीक छै आब आयब ने तऽ हम दै देब अहाँकेॅं हम तऽ कखन